एक लाख दो हज़ार तीन सौ बीस दो लाख चार हज़ार पाँच सौ बारह चार लाख चार हज़ार एक सौ बारह तीन लाख नौ हज़ार आठ सौ बीस पाँच लाख छः हज़ार एक सौ दस